میں اپنے دوستوں کے ساتھ سفر کرنا پسند کروں گا کیونکہ مجھے ان کے ساتھ انجوائمنٹ میں مزہ آئے گا ہر چیز مطلب دوستوں کے بنا زندگی کہتے ہیں نہ بالکل ادھوری ہے وہ چیز وہی چیز ہے مطلب میں جہاں بھی جانا چاہوں گا اپنے دوستوں کے ساتھ ہی جانا چاہوں گا اور وہ دوست جو میرے بھروسے مند ہوں جو انجوائے کرتے ہوں ہر پل کو ہر چیز تو میں ہمیشہ یہی چاہوں گا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہی سفر کرنا پسند کروں چاہے وہ سفر چھوٹا ہو یا بڑا ہو میں ہمیشہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہی کرنا پسند کروں گا اور وہ چیز جیسے کہ ہم جا رہے ہیں منالی منالی کے لئے ہم نکلنے والے ہیں ہمارے مطلب ایک دو ہفتے پہلے سے تیاریاں چل رہی ہیں کہ ہاں بھائی اب اس ٹائم ہمیں منالی جانا تو کیا چل رہا ہے سب کے دلوں میں ایکسائٹمنٹ ہے کہ یار وہاں جا کے ہم ایسے کریں گے راستے میں یہ کریں گے راستے میں مزے کرتے ہوئے جائیں گے سوئیں گے نہیں ساری رات کھاتے پیتے یہ کیا ہے یہ دوستوں کے ساتھ کا سفر ہے انجوائمنٹ ہے اس لئے مجھے ان کے ساتھ جانا پسند ہے اب وہ جائیں گے میں بھی جارہا ہوں اور وہ میرے لئے کھانا بنا کے لائیں گے وہ ہم ان کے لئے کھانا بنا کے لائیں گے ہم دونوں سب ایک ساتھ مل کے اتنے زیادہ مزے کریں گے پوری رات مطلب کار میں سفر کریں گے گانے بجائیں گے انجوائمنٹ کریں گے بیچ میں ڈھابوں پر رکیں گے ہر چیز کھانا پینا پیسے سب لے کر جائیں گے اپنے ساتھ کوئی چھوٹا نہیں کوئی بڑا نہیں دوستی میں سب ایک ساتھ رہنا پھر وہاں اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے کے بعد روم لینا لیکن ایک روم لینا اسی میں سب کو گھس جانا اس لئے دوستوں کا اچھا رہتا ہے دوستوں میں کبھی یہ نہں ہوتا کہ تو اوپر ہے میں نیچے ہوں میں الگ جاؤں گا سب ایک ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں ایک دوسرے سے لڑ رہیں ہیں ہنسی مذاق کر رہے ہیں مذاق اڑا رہے ہیں لیکن کیا ہے ایک ساتھ رہ رہا تو یہ چیز مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور میں ہمیشہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہی سفر کرنا پسند کروں گا آنا جانا چھوٹا ہو یا بڑا ہو سفر میں چاہوں گا ہمیشہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہی سفر کروں اور وجہ یہی ہے کہ انجوائمنٹ ہر چیز دوستوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور وہ ہر ایک پل دوستوں کے ساتھ ہی بتایا جاتا ہے دوستوں کے علاوہ زندگی ادھوری ہے اس لئے میں دوستوں کے ساتھ ہی سفر کرنا پسند کروں گا